नमस्ते सर जी सर कृष्ना इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ जी

जी

हाँ हाँ सर आप हाँ जी हाँ जी सर मैं बता देता हूँ आपको सर लाइटे चेंज करवानी है या ये बोर्ड्स के बोर्ड्स चेंज करवाने हैं या सर तो आपको थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा सर ये आप फ़ाइव थाउज़ेंड तक तो थोड़ा मुश्किल है आपको कम से कम फ़िफ़्टीन थाउज़ेंड तक करना पड़ेगा थोड़ा सर जी जी आपका यानि ए टू ज़ेड पूरा हो जाएगा आपको पंखों में पंखों में अगर आपको वो करवाना है पंखे आपके स्लो चल रहे हैं या कुछ भी होता है आपके यहाँ ए सी होगा ए सी का भी वो काम करते हम और सर आपके जो बोर्ड्स हैं बोर्ड्स भी सारे चेंज हो जाएंगे और बल्ब जितने भी हैं आपके उनको और अच्छे तरीके से आपको सजवाना भी है और यानि आपको अच्छा भी लगे इस तरह से करवाना है

जी सर

सर पूछ सकता हूँ आपकी किस चीज़ की दुकान है अच्छा जी जी अच्छा छा सर उनके लिए आप मेनली आप लाइटों पर इफ़ेक्ट डालिए क्योंकि न लाइट से लोग अट्रैक्ट होते हैं और जिस तरह से आप लाइट हो गया म्यूज़िक हो गया इन सबसे आप वो कर सकते है तो मैं म्यूज़िक वगैरह आपको लगवाना हो तो सामान वगैरह हमारे यहाँ से मिल जाएगा हम लगवा भी देंगे तो वैसे भी सही है सर और सर आपको जैसे किस किस कम्पनी के लगवा लगवाना है आपको कम्पनी ऐसी ऐसी उस उसके सेम उसी के जैसे है एक कम्पनी वो लोटस है लोटस शायद आपने सुना होगा शायद आपके घर अर में भी लगा हो क्योंकि जलती ज़्यादा चलती उसी की है जैग्वार अभी नहीं नहीं है तो थोड़ा बहुत नाम है उसका उतना ज़्यादा नहीं है लोटस का है सर अच्छा उसका यानि उसकी गेरेन्टी वॉरेन्टी भी अच्छी है और गेरेन्टी वॉरेन्टी आप जब हमारे यहाँ से लेंगे तो गेरेन्टी वॉरेन्टी आपको सब कुछ सही तौर से मिलेगी सर

सर थोड़ा सा बस उसमें आपकी कीमत में थोड़ा बहुत हजार दो हजार का अंतर आएगा वैसे है दोनो सेम ही लेकिन थोड़ा सा बस सर ऊपर नीचे हो जाएगा पैसों में तो आप थोड़ा देख लीजिएगा जी जी जी सर ठीक है सर लड़का कब तक भेज दूँ सर आपके पास

अच्छा जी ठीक है सर थैंक यू सर